अॼुकल्ह ॿासण धोअण जो कमु ॾाढो सहुलो थी वियो आहे छोजो अॼु बासण न थोरा घणा बि तेलु वारा हूंदा आहिनि त अॼुकल्ह विम बार आहे ऐं लिक्विड आहे त हुन सां ॿासण चङी तरह सफ़ा थी वेंदा आहिनि हिन करे ॿासण खे वधीक रगड़िनो न पवंदो आहे ऐं गैस बि आहे त हिन करे गैस सां बि ॿासण हेतिरा कारा न थींदा आहिनि जंहिंजे करे आसानी थी वेंदी आहे अॻु में छा थींदो चूलहनि ते रोटी थियंदी अंगिठनि ते ठहंदी त ॿासण कारा थी वेंदा हुआ पर अॼुकल्ह उहो सुविधाऊं